دہلی کے دیہی علاقوں کا فن اور ہنر مقامی ثقافت عقائد اور اساتری قصوں سے گہرا ربط رکھتا ہے یہاں کے کسان کاریگر اور خواتین اپنے ہنر جیسے کڑھائی مٹی کے برتن چٹائیاں اور وول پینٹنگس میں دیوی دیوتاؤں جانوروں اور دیسی قصوں کے مناظر کو شامل کرتی ہیں یہ ڈیزائن صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ثقافتی شناخت عقیدت اور روز مرہ زندگی کے تجربات کا عکس ہوتے ہیں یوں دیہی فنون نہ صرف ہنر کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ ایک زبان بن کر لوک یادداشت اور عقائد کو محفوظ رکھتے ہیں